हमारे राजस्थान में लोकप्रिय धार्मिक जगह में खाटूश्यामजी का मंदिर डिग्गी कल्याण जी का मंदिर आमेर की देवी मोतीडूंगरी मोतीडूंगरी पर गणेश जी का मंदिर ऐसी कुछ लोकप्रिय धार्मिक जगह है जहाँ पर्यटक आना और उनकी परम्पराओं को संस्कृतिओं की जानने जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हो और बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग आते है यहाँ इन सभी जगहों की बहुत ज़्यादा मान्यता है हमारे राजस्थान में